मनोरंजन समाचारों में हम रुचि रखते हैं उसमें क्या है कि मनोरंजन मनोरंजक समाचार

जो भी इस फ़िलहाल में सरकार है वह हटेगी या नहीं हटेगी या फिर वही रह जाएगी वैसे इसलिए मनोरंजक समाचार में हम इतनी रुचि नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी हमें अच्छा लगता है और रही बात फिर बॉलीवुड न्यूज़ बॉलीवुड न्यूज़ में हम अमिताभ बच्चन जैसे हैं वह सबसे बड़े श्टार हैं हम उसे सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं उसके बाद उसके बाद जैसे सलमान ख़ान शाहरुख ख़ान आमिर ख़ान बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड इस्टार है लेकिन इस्टार तो बहुत है लेकिन हम फॉलो मतलब तीन चार एक्टर को करते हैं हम को मतलब ख़बर ख़बर सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा हम ख़बर आज कल का मतलब फेसबुक पर देख लीजिए पब्लिक एप पब्लिक एप पर अच्छी ख़बर मिलती है मतलब यहाँ के आस पड़ोस में कोई घटना कोई हादसा हो गया गाड़ी से मतलब कोई बाइक और गाड़ी में टक्कर हो गई या कोई यानी मर्डर हो गया या ट्रेन ट्रेन पलट गई यहाँ आग लग गई वहाँ कोई डूब गया ऐसे ऐसे समाचार मिलते हैं सोशल मीडिया पर मनोरंजन ख़बर हम सोशल मीडिया मन में मनोरंजन ख़बर सबसे ज़्यादा हम क्रिकेट के बारे में जानते देखते हैं क्रिकेट एक अच्छा खेल भी है मनोरंजन खेल भी है इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छे हैं सबसे अच्छा हमें कैप्टन कैप्टन धोनी लगते हैं जो कैप्टन बहुत अच्छे करते हैं सबसे ज़्यादा तो उसका यह स्टंप कीपर कीपर वह अच्छे हैं हमको हमें लगता है कि मतलब विश्व का विश्व का सबसे नंबर वन

डी आर एस जैसे धोनी रिव्यू सिस्टम यह हमें बहुत अच्छा लगता है वह बिना अगर अंपायर आउट दे दिया आउट नहीं दिया अगर धोनी रिव्यू ले लिए तो फिर अंपायर भी समस्या में पड़ जाते हैं कि शायद हमारा अनुमान ग़लत हो इसी लिए हमें

लोगों को रुचि देते हैं इसके लिए सबसे परफ़ेक्ट मनी मेराज एक्टर हमें अच्छे लगते हैं हो गया सर